भैया आपके यहाँ से न मुझे धनिया चाहिए देखिए एक किलो तो मुझे टमाटर चाहिए और ए दो किलो मुझे बैंगन चाहिए और तीन किलो मुझे ताज़ी फली चहिए और यह जो टमाटर है न एक किलो टमाटर आप मुझे अच्छे अच्छे लाल लाल देना कोई टमाटर ख़राब नहीं होना चाहिए एक किलो टमाटर पूरे जो है न वह अच्छे देना आप मुझे ऐसा नही हो के कोई टमाटर ख़राब निकले और यह दो किलो बैंगन है न दो किलो बैंगन बढ़िया देना बड़े बड़े एकदम भर्ते वाले होते है न जो वह और क्या भाव है इनका एक किलो टमाटर का क्या भाव है अच्छा और दो किलो बैंगन का क्या भाव है अच्छा और यह तीन किलो फली का क्या भाव है अच्छा ठीक है तो आप एक किलो तो टमाटर कर दीजिए अच्छे अच्छे लाल लाल दो किलो बैंगन कर दीजिए बढ़िया वाले बैंगन करना कोई कांड़ा ना निकले बीच में से तो बढ़िया वाले भर्ते वाले बैंगन होते हैं न जो बड़े हाँ हाँ ताज़ी ही देना आप मुझे दो किलो जो है बढ़िया वाले बैंगन दे देना और तीन किलो जो है हरी फलियाँ देना बिल्कुल अच्छी सब्ज़ी बननी चाहिए जो ताज़ी हो बिल्कुल जी तो आप एक काम करो फिर तीन किलो तो फलियाँ कर दो हाँ आप लिख लीजिए तीन किलो फलियाँ कर दीजिए ताज़ी और एक बार दोबारा भाव बताना क्या भाव बताया था फलीयों का अच्छा अच्छा ठीक है तो एक किलो टमाटर दो किलो बैंगन और तीन किलो फली करो

जी जी जी बिल्कुल ठीक है